नमस्ते बोलिए भाई

जी जी तो आइए हमारी दुकान दुकान पर आइए आप झरुस करके देंगे कितना करना है दो सौ बँधवा बाज़ार में है सर जी जी देखिए आप कलर पेंट करवाएँगे कि कलर पेंट करवाएँगे कि सादे में कलर का सर लगेगा पाँच रुपये सादे का तीन रुपये हाँ सादा कर करवाएँगे तो तीन रुपये और कलर के पाँच रुपये सर पेज है ठीक है लेकिन हमारी जो मसीन है अच्छी मसीन है आपको कहीं भी शिकायत नहीं आएगी एक दम साफ़ अक्षर आएगा निकलेगा जितना भी पेंट रहेगा एक दम साफ़ सुथरा रहेगा तो कम कर देना सर चलो ठीक है एक रुपये कम देना और क्या और अब अब ज़्यादा करा रहे हैं तो एक रुपये कम देना

सर कम करेंगे एक रुपये तो काम किया फिर बाक़ी हमारी दुकान का भी मेंटेनेंस है ना उसमें सब मसीन महंगी आती है सब चीज़ मेंटेनेंस है उसका हमको देखना पड़ेगा ना उसी से तो हमको निकालना है नहीं नहीं दुकान अच्छी है पर आपको को कोई कहीं से भी शिकायत नहीं आएगी दुकान हमारी अच्छी है अब आप हमारी दुकान पर आइए एक बार कलर हो या सादा कराइए उसके बाद समझ में आ जाएगा सर एक रुपये कम कर दिया सर चलो पाँच किया था तो आप सर चार रुपये देना कलर में सर कहीं से कोई भी शिकायत नहीं आएगी अगर शिकायत आती है ना तो आप फिर हमको दोबारा ना बोलना अगर शिकायत आगी तो आप हमको दोबारा फ्री में करके दे देंगे सर उसमें कोई दिक़्क़त नहीं है अब दुकान नहीं नहीं नहीं सर हमारे यहाँ अच्छा ही सब काम होता है ख़राब नहीं होता हम काम उम बढ़िया करके देते हैं हमारा वह धंधा नहीं है कि ख़राब काम आपका ख़राब करें ख़राब करके दें पैसा आप आप पैसा दे रहे हैं फोकट का नहीं कर रहे हैं सर आप पैसा दे रहे हैं हमको तो अच्छे काम का दे रहे हैं हमको व्यापार को आगे बढ़ाना है सर सही है सर एक रुपये कम देना कलर मैं ठीक है कलर में करा लीजिए एक रुपये कम देना चार रुपये लगा देंगे कोई दिक़्क़त नहीं है उसमें कोई सिकायत नहीं है ठीक है सर बाद में फिर फिर मिलेंगे सर नमस्ते